धार्मिक अवसरपर देवताके मूर्ति बनाबैके मौका हमरा नहि मिलल लेकिन धार्मिक अवसरपर पूजा पाठ करैके मौका हमरा मिलल एहि खातिर हम मूर्ति देवताके मूर्ति बनाबैके काम मूर्तिकारके देले रहली ओ मूर्ति हमरा बनाके देलक जे मूर्ति बहुत नीक रहलक धार्मिक अवसरपर हर धार्मिक अवसरपर देवताके मूर्तिके बनाबैके काम मूर्तिकार करै छै मूर्तिकारसब खूब कुशल होइ छै आओर अपन कलाके कारण ओकरा हर धार्मिक अवसरपर ई कामसब मिलै छै जाहिसँ ओ अपन कमाइ करै छै मूर्तिकारसबके आर्थिक स्थिति खूब कम दयनीय होइ छै एहि खातिर ओ खूब मेहनत करै छै आओर धार्मिक अवसरपर देवताके मूर्ति बनाबैके काम करै छै आओर अपन रोजी रोटीके पालन करै छै